मैंने कोई पारंपरिक ड्रेस बनाने की कोशिश तो नहीं करी है परन्तु मैंने अपने निजी कपड़ों में फिटिंग अपनी व्यक्तिगत सिलाई मशीन के द्वारा करने का प्रयत्न किया है उसमें मैं असफल भी रहा हूँ पर धीरे धीरे मैंने उस पर काम करके उस पर ज़ीरो से पाँच दस प्रतिशत तो आगे बढ़ने का प्रयत्न किया है अभी वर्तमान में मैं अपने कपड़ों का अपने वस्त्रों का हो रही समस्याएं उनके फटने पर उनकी सिलाईयाँ खुलने पर मैं अपने स्वयं के माध्यम से उन्हें ठीक करने का पूरा प्रयत्न करता हूँ और अब मैं उसमें सफल भी हो जाता हूँ